ہیلو سر بولے سر یہ جو نمبر مجھے ملا ہے اگر کوئی دقت ہوگا تو میں اسی نمبر پر اسی نمبر پ ر نا کال کروں گا جی ہاں کونو پروبلم ہے یہی کہ میں گیس سلینڈر آن لائن کروانا چاہتا ہوں تو کب مطلب کب تک چھٹی رہے گا کب تک مطلب آ جائے گا کب تک ڈیلیوری ہو جائے گا مجھے کل کروانا ہے اتوار اور کب بند رہتا ہے تو سنو نا ہیلو بولے وہ کب تک آ جائے گا ورنہ

اگر اگر ضرورت رہے گا تو میں وہاں سے لا سکتا ہوں اچھا وہاں مطلب کتنے کا لگے گا خرچہ ہوں ہاں اچھا اتنا اتنا ڈسکاؤنٹ پڑتا ہے نا اور اور گھر آئیں گے تو اور گھر آ کے دے دیجیے گا تب کتنا پڑے گا تو ہاں صحیح تو ہے پر اگر کل کریں گے اسی نمبر پر اسی نمبر پر نا ہاں اچھا رات کو کے بجے پہنچے گا اچھا ٹھیک ٹھیک